पक्षियों को छिपकर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पक्षियों को हम जैसे कि पक्षियाँ कभी कभी आवाज़ करते हैं तो हम छिपकर इसलिए देखते हैं कि हाँ अगर हम उन्हें सामने से देखेंगे कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है कि ऐसा न हो कि यह हमें नुकसान पहुँचा दे इसीलिए वह उड़ जाते हैं कि वह यह जानते हैं इन्सान हमें यह नुकसान पहुँचा सकते हैं बल्कि उन्हें इसी चीज़ का डर होता है तो वह वहाँ से निकल जाते हैं औ और तभी हम लोग जैसे कि वह पक्षी आवाज़ करते हैं तो हमें सुनना अच्छा लगता है तो हम कहीं पर छिपकर उन उन पक्षियों की आवाज़ों का आनंद लेते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा कर ऐसा करने से अगर हम उन्हें सामने से उनकी आवाज़ें सुनने जाएंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये हमें कुछ नुकसान न पहुँचा दे इसलिए वह हमारे सामने से उड़ जाते हैं जोकि हम जैसे कभी जंगलों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ पर अजीब प्रकार के पक्षी होते हैं जिनकी आवाज़ हमने कभी गाँव में नहीं सुनी होती है जोकि हम जब वहाँ पर आवाज़ सुनते हैं तो हाँ देखने का मन होता है हमारा कि हाँ यह कौन सा पक्षी है वह कैसी आवाज़ कर रहा है वह आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है इसीलिए हम उस आवाज़ को सुनने के लिए जन जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद हम उस आवाज़ को सुनते हैं और देखते हैं कि यह कौनसी पक्षी है कै यह किसकी आवाज़ है किस पक्षी की यह आवाज़ है क्योंकि उस आवाज़ को हम सुनते हैं और बहुत अच्छा अंदर से अच्छा अनुभव होता है हमें कि हाँ यह इस पक्षी की आवाज़ है क्योंकि वह आवाज़ हमें गाँव में ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलती है गाँव में हमें जैसे कबूतर और कागा और चिड़ियाँ इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है उनकी भी गाँव में भी जो पक्षी बोलते हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमें सामने से नहीं हम कहीं पेड़ के पीछे छिपकर या दीवार के पीछे छिपकर ही उनकी आवाज़ सुनते हैं जिससे कि उन्हें भी यह डर न लगे कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और हमें भी उनकी आवाज़ का पूरा अनुभव हो और काफी ज़्यादा अच्छा लगता हैं हमें उनकी आवाज़ सुनकर जिससे कि हाँ उनको किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं होता है ये उन पक्षियों को मालुम नहीं होता कि हाँ हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे या उनके लिए रक्षा करेंगे उन्हें यह भी डर रहता है कि हाँ हम उनके उन्हें नुकसान न पहुँचा दे या उन्हें मार न दें इसीलिए वह उड़ जाते हैं यह हम जो पक्षियों की आवाज़ का आनंद हम तभी ले सकते हैं जबकि जैसे कि हम कहीं दीवार के पीछे छिपकर या पेड़ के पीछे छिपकर या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से हमें वह पक्षी हमें देख ना सकें कि हम उन्हें सुन रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं जिससे कि हमें भी उस चीज़ की आवाज़ का आनंद मिल सके और उन्हें भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो ना कि उन्हें घबराहट हो कि हाँ वह हम उन्हें कोई प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे और हमें जो अजीब प्रकार की आवाज़ें जो मिलती है वह जो अन्य पक्षी जिन्हें हम नहीं देखते हैं डेली जैसे कि जो हमें जंगलों में मिलते हैं या चिड़ियाघर में मिलते हैं या अन्य जगहों पर मिलते हैं जब हम जाते हैं बाहर तो वह आवाज़ें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं जैसे कि ज हम जंगल में गए तो हम जंगल में हमें जो पक्षी दिखेंगे वह गाँव गाँव के पक्षियों जै जैसे नहीं होते हैं वह अजीब पका प्रकार के पक्षी देखने में भी अजीब होते हैं और सुनने में सुनने में भी अजीब होते हैं बहुत अजीब लगते हैं जैसे कि हम उन्हें जब देख देखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है बहुत आ एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है अच्छा इसलिए लगता है कि हाँ हमने उन्हें पहले देखा पहले देखा नहीं हुआ होता है और न उनकी आवाज़ हमने कभी पहले सुनी हुई होती है इसीलिए उनकी आवाज़ सुनने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यह यह पक्षी हमने पहले कभी नहीं देखा है अपने जीवन में और आज देख रहे हैं और यह यह आवाज़ हमें दुबारा कब सुनने को मिलेगी ऐसा बहुत सारा रह ऐसा बहुत सारा रहता हैं जो कि हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अनुभव अच्छा अनुभव होता है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं इसीलिए हमें जंगलों में पक्षियों को ज़्यादातर हमें पक्षियों को देखना होता है तो हम जंगलों की तरह जाते हैं या फ़िर चिड़ियाघर जाते हैं जो कि गाँव में हमें ऐसे पक्षी नहीं मिलते गाँव में बहुत सारे जैसे कि कबूतर और यह कौआ ऐसे ही पक्षी मिलते हैं जो यह बाज़ गीदड़ और अग और बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो हमें कि जंगलों जंगलों में ही मिलते हैं जो कि गाँव में नहीं मिलते हैं